हांव पुस्तकां विकती घेवपाक मडगांवा वयतां कोनफिडन्टान त्या उपरांत रोड वे स्टोर आसा असें थोडे मेजकेत अशें बूक स्टोर आमकां गोंय भर पळोवपाक मेळटात जातूंत भितर आमकां पुस्तकां विकती घेवूंक शकतात तेंच तरेन जर म्हाका पुस्तकां विकती घेवची पडली जाल्यार हांव ऑनलायन वता एमजोनाचेर फिल्प कार्टाचेर म्हाका पुस्तकां मेळटा हांव ती थंयसून विकती घेता कोंकणीचीं पुस्तकां म्हाका चडशीं थंयसर मेळना सो हांव मागीर सहज प्रकाशकाकूच फोन करतां तातूंन भितर संजना प्रकाशन येयलें राजहन्स वितरण आयलें अशें तरेचे प्रकाशक आसात तेंचे कडेन सोय आसता की ते हाडून लोकां मेरेन आपलीं पुस्तकां स्वता हाडून पायतात आतां तुमी म्हणटलें की पुस्तकां आमकां सवाय भितर मेळटात कांय ती सेकेनहेण्ड पुस्तकां मेळटात तर हीं जी पुस्तकां आसा ती सगळीं नवीं आसतात सेकेनहेण्ड पुस्तकां आमकां खंयत मेळणात आनी तेच तरेन ती हांव सवाय अशें म्हणू शकना कारण पुस्तकांचो वेवसाय इंडस्ट्री हांगासर कितलीं विकसीत जाल्ली ना ती ती आजून ल्हानपणाणूच आसा अशें हांव म्हणू शकतां म्हणटूकूत आमकां चडान चड धा पर्सण्ट वीस पर्सण्ट अशी सूट आमकां पुस्तकांचेर मेळटा पूण पुस्तकां नवीं आसतात सेकेण्ड हेण्ड पुस्तकां घेवपाची वा त्यो विकरी विकरेक दवरपाची प्रथा आमचे कडेन हांगासर आजून मेरेन गोंयान तरी आमकां पळोवपाक मेळना ही एक म्हत्वाची गजाल आसा अशें जर जालें जाल्यार खूब पुस्तकां आमकां सवाय भितर वाचूंक मेळपाच्या वाचकाच्या ज्ञान्यांत थोडें भितर सवाय भितर आनींग भर पडपाची पूण तशें जायना अशीं जायती धूरमेळ पुस्तकां आसता जी मेळप कठीण आसता आनीक जर तीं कोणा कडेन आसा जर तीं विकरेक काडीत जाल्यार आमकां मेळूंक शकता पूण सांगिल्ले प्रमाण गोंयांत सेकेण्ड हेण्ड पुस्तकां विकपाची सोय आमी करिनात मेबी घडिये अशें जांव शकता की आमी सरस्वतीक खूब्ब मान दितात आनी ताका लागून घेतिल्ली पुस्तकां आमी विकिनात तर तीं आमी आल्मारीन दवरतात वा कोण गरजू आसा वाचपाक दितात पूण एक मात खरें की आमचें कडेन सेकेण्ड हेण्ड पुस्तकां विकपाचें सोय ना आनीक आमचें कडेन तीं पुस्तकां मेळटा तीं सवाय न्हय तर तांची दर आसा तातूंन भितर भोव थोडी अशीं सूट आशिल्लीं आमकां पळोवपाक मेळटा